सोशल मीडियापर पोस्ट कहियो कहियो कऽ करय छियै लेकिन कहियो मन होइ हइ दू दिनपर वाट्सएप्पपर वाट्सएप्पपर कऽ दै छियै इन्स्टाग्रामपर कऽ दै छियै फेसबुकपर कऽ दै छियै अइपर दू दिनपर चारि दिनपर चाहे कहियो मन होइ हइ तऽ रोजकऽ दै छियै शादी बिवाह होइ हइ तऽ ओइके बीचमे बहुते फोटो घिचाइ हइ तऽ उहो सब डालि दै छियै